सुरवाती पासूनच साहित्य हो म्हाजो आवडटो विशय आनी जेन्ना जेन्ना म्हाजो प्रवास हांवेन सुरू केलो साहित्याचो तेन्ना काही गोश्टी म्हाका सांगन दिसता की ताचे पयली एक अशीं की म्हाजो प्रवास हांवेन खंय साकून सुरू केलो जेन्ना सगळें जगाचेर कोरोनाचे संकश्ट आयलें तेन्ना सरकारान जे आसा सगळे कडेन लॉकडावन केलें आनी लॉकडावन केल्लें कारणान खंय भायर फिरपाक मेळनासलें आनी पेशान शिक्षक आसले कारणान शाळेंत वचून ऑनलायन क्लासीस घेवपाक पडटाल्यो सो तेदे वेळाचेर ऑनलायन क्लास घेवन जाली की आपणे वेळ कसो घालप हो एक प्रस्न म्हाजे मुखार सदांच आसतलो सो खंय तरी हांवेन तो वेळ जो आसा तो हांवेन वाचना कडेन आनी साहित्या कडेन साहित्या कडेन वळपा खातीर हांवेन वापरलो ते वेळाचेर जे आसा हांवेन कोंकणीची खूब पुस्तकां वाचली आनी पुस्तकां वाचता वाचता केन्ना म्हाका बरोवपाची संवय लागली हे म्हाकाच कळ्ळें ना सुरवातीक जे आसा हांवेन म्हज्या पुस्तकांक म्हणजे हालीच म्हजो एक कविता संग्र प्रकाशीत जालां फांतोड ह्या नांवान आनी त्या कविता संग्रहांत एक कविता आसा ती नांवांची सो ती कविता जी आसा ती हांवेन पयली बरयल्ली म्हाजी पयली कविता जेन्ना सुरवातेक हांवेन ती कविता बरयली आनी म्हाज्या कांय मित्रांक हांवेन ती वाचून दाखयली सो वाचून दाखयली तेन्ना तांचे कडल्यान जो म्हाका प्रतीसाद मेळ्ळो तातूंतल्यान खंय तरी हांवेन आनीक थोडेशें बरोवपाचें हांवेन ट्राय केलें आनी अशें करून बरयतां बरयतां सादारण हांवेन एक वीस तें तीस कविता हांवेन बरयिल्ल्यो

त्याच बरोबर हांवेन काही पयली लेख बरयल्ले सो तें लेखय हांवेन वर्तमानपत्रांक प्रकाशीत करपाक सुरवात केली सो तातूंतल्यान जे वाचक जे आसले वर्तमानपत्रां जे वाचताले सो तांचे कडल्यान जो म्हाका रिसपॉन्स मेळ्ळो जी प्रतीसाद तेंची कडल्यान मेळ्ळो तातूंतल्यानच खंय तरी हांवेन आनीक मुखार बरोवपाचे थारायलें सो अशेंच म्हाजें एक इश्ट आशिल्लो संतोश नांवाचो सो तांणेन म्हाका कविता म्हाका राज्य पाव पातळीचेर सादरीकरण सर्तींत म्हाका भाग घेवपा खातीर खूब प्रोत्साहन दिलें आनी ताचे सांगण्या वयल्यानच हांवेन कविता सर्तींत भाग घेतलो आनी थंय राज्यस्तराचेर इनाम सुद्दां म्हाका मेळ्ळें सो हांगा साकूनच हांवेन खंय तरी म्हाजो कवितेचो प्रवास जो आसा तो हांवेन सुरू केलो जेन्ना एक तीस तें चाळीस कविता जेन्ना म्हाजे कडेन तयार आसलेल्यो तेन्ना खंय तरी दिसले की ह्यो ज्यो आसा त्यो आता पुस्तकाच्या रुपान आता काडया म्हणून हांवेन बरोवप जे आसा तें हांवेन चालूच दवरलें आनी सादारण एक सत्तर तें अयशीं कविता जेन्ना जाल्यो तेन्ना हांवेन म्हाजो एक पुस्तक जे आसा तें काडपाचें हांवेन थारायलें आनी हालींच म्हाजें ते पुस्तक फांतोड ह्या नांवान प्रकाशीत जाल्लें आसा